جی ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے بچے جو ہے آؤٹ ڈور گیمس بہت کم کھیلتے ہیں اور آج کل تو خیر موبائل کا دور چل گیا ہے تو اسی لیے اور بھی لیکن یہ بھی ایک بات صحیح ہے کہ بچوں کو آؤٹ ڈور گیمس کھیلنے کے لیے اب اتنا اسپیس بھی نہیں ہے کہ بچّے کھل کر کے اپنا آؤٹ آؤٹ ڈور گیمس کھیل سکیں اور اسکرین ٹائم تو خیر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم کریں موبائل وغیرہ دور ہی رکھیں بچّوں سے اور آج کل تو پیرنٹس جو ہے وہ اسپیشل ٹیبلیٹ بچّوں کے لیے لاتے ہیں تا کہ وہ اس پہ اپنا کھیل سکیں تو یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے اور آؤٹ ڈور میں بھی جو لوکل گورنمنٹ ہیں ان کو آؤٹ ڈور گیمس کے لیے اسپیس بنانا چاہیے تا کہ جو لوکیلٹی کے بچے ہیں وہ وہاں پہ جا کر کے کھیل سکیں